हेल्ल'

औ नंगौ आङो ओरैनो दंलाबायो जिरायलाबायनानै

अ दङ दंनायालाय दामा दामि बबे मोनसेयाव थांनो नोंलाय जायगायाथ' ओरैनो माबा दङ दैजिमा दङ ओमफ्राय फथा दैलाम दं मानासावबो थांनो हायो बहा थांनो गोसो नों ए फैनो हागोन दे आंखौ खबर ला फैनोबा

मानासआबो मोजाङानो बारा बेया नङा खाथियानो जायो जोंनि नै टेख्सि लानानै थांबानो मोनहैयो दसेनो बारा गोजान नङा दैनि प्रब्लेम गैया आरो नोङो पिकनिक जानो गोसोबा बेवहायनो आरामसे दै मोनखागोन सङै खावै जा आरो जाखांनानै बेरायबोहैनो हागोन मोसाबो नुगोन मैदेरबो नुगोन अनेख आरो अ फैनो हागोन दे

सोलाबनायाथ' सोलाबगोन दे थांफानो हागोन आंबो

अ बेदरफोरालाय मा मा लाखो मा मा लाबोगोन ए दे दे नोंसोरनि सायाव मोनजाबानो जागोन आं होनबालाय केमेराफोर लाना फैखा आरामसे फथ' साफायनो हागोन

जागोन दे टेनसन लानाङा फैदोल' नोंसोरो

दे कन्टेक्ट लाबानो जाबाय आंनाव खबरफोरालाय माबायदि ए आंनाबो बिदिनोथ' गेजेरावनो

अ दे होनबा दोनथ'नसैना ओं दे